जेनेबा जोंहाथ' माइखौ न'आवनो गायो जाहैबाय माइ माइ गायो आरो बिदिनो फानो फाननानैबो बिदिनो फैसा थाका मोनो आरो बे माइ फाननायनिफ्रायबो माइ माइ गायनायावबो जोबोर खस्त' जायो आरो थांलाय फैलाय बिदिनो हासार होनांगौ जायो बिदिनो हासार होनानै बिदिनो माबा बाहायनांगौ जायो आरो नङाबाथ' दाना माइफ्राबो बारा जाला नालाय आरो माइखौ गायो आरो बिदिनो बिस बिगासो गायो आरो बे बिगायाव बिदिनो पन्द्र' मन गाहाम मोनो आरो बे पन्द्र' मन गाहाम मोननोसै नालाय बिदिनो जानायाबो बारा मानसि गैया नालाय न'खराव बारा मानसि गैया नालाय बिदिनो माखासे फाननाय जायो आरो माखासे फाननोसै माखासे जानोसै आरो गयबो बागान दङ आरो बे गय बागानाबो एसे न'नि जानगारावसो जायो नालाय बे न'नि जानगार जानायलाय बिदिनो मानसिफ्रा बिदिनो माब्ला हानो माब्ला माबायो बेफोरखौ नुस्लाबला आरो बिदिनो लांखोमानोसै जेनेबा न'नि मानसिफ्रा मिन्थिला बिदिनो बेवहायबो फैसा मोनो आरो जेनेबा गय फाननायावबो बिदिनो पन्सास साथि हाजारसो मोनो आरो दानाथ' गयनि दामाबो बारायगासिनो नालाय बेखायनो बेवहायबो मोनो आरोना एसे एखम्बा बिदिनो माबानोसै नालाय हाननानै मानसिफ्रा फानखोमानोसै जाखुमानोसै नालाय बेवहाय एसे खम मोननाय जायो आरो बेखायनो मोन्थिस्लाबला बिदिनो बाहाय एसे खम मोननाय जायो आरो हाननांगौ टाइमआवबो हानहैनो मोनला नालाय बिदिनो जायगायाबो एसे जानगार जानोसै नालाय नंखायनो बेवहायनो बेबायदिनो आरो एखम्बा मोननानैबो सिरिलांसै गयफ्राबो आरो फाथैफ्राबो बिदिनो फागुन सैथ्रआवबो बिदिनो सिरिलां सिरिनोसै नालाय बिदिनो न'खरनि मानसिफ्रा हानस्लाबहैनो हायाबाथाय बिदिनो सिरिलांजोबनोसै आरो बिदिनो फानस्लाबनो हाला जास्लाबनो हाला जानोसै आरो माइआबो बिदिनो एखम्बा बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनो मोनस्लाबा जायोबाथाय बिदिनो एखम्बा मोनगोमालांनो नागिरो मोनगोमा लांसै नालाय एसे माबानोसै आरो रेबनोसै हानाय समाव सिरिनोसै आरो बिदिनो सिरिनोसै नालाय बिदिनो हाखु दाखुआव हाजिरा मुजिरा हमनानै हानांगौ जानोसै आरो बेबायदिनो बेखिनियावनो आं दोनथ'नाय जानोसै आरो